जोंनि बर' हारिमुवाव हाबा जायखौ जों जुलि होनना बुंनाय जायो जोंनि बर' हारिमुआव माखासे हाबा होनायनि नेमखान्थि दं बेफोरनिनो माखासेया जादों हाबा गिदिर हाबा फिसा हाथासुनि आथिमंगल हाबा गिदिर जाय बर' हारिनि सुबुङा एसे गोजौ थाखोनि रां रुफा गोनां बेफोरो बे हाबा गिदिरखौ मोजाङै खुंनो हायो आरो बेनि माखासे गोनां नेमखान्थिफोरा जादों हिनजाव गोदान लायनायाव हिनजाव गोदान लायनायाव बेम पार्टि दामनाय आरो हिनजाव गोदानखौ न'आव लाबोनानै गामबारि बिफांनि खामफ्लायाव आथिं दिखंहोनानै न'खरनि सासे सुबुङा सुनानै होनायनि उनाव मन्दबाव लांनाय आरो बोराय बाथौनि सिगाङाव मन्दबाव आवाथि सावनानै हाबाखौ खुंनाय जायो बेबायदिनो हाबा गिदिरफ्राव जानाय लोंनायफोरा जेरै बेदरफोरनि आंखाल गैयै जायो जेरै बेदरफोरनि मादाव अमा दाउ ना बोरमा बायदि आरो मिरामिस बेदर जायै सुबुंफोरनि थाखाय लाब्रा दालि बानदाखफि आलु पनिर आरो टमेटजों संना होयो हाबा फिसानि बेलायाव नायोब्ला जायफोर बर' सुबुंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा एसे रांखाउरिनि आंखाल आरो बिदिनो बारा गैजायै न'खर बेफोरो हाबा फिसा खालामो बेफोराव हाबाफोरा बेम पार्टि आरिफोरखौ लायनो हायैबो जानो हागौ बा नेमखान्थि जै होनायजोंल' दामनाय देनाय गैया जासे हिनजाव गोदानखौ लरि होनानै बरायनाय जायो आरो बेबायदिनो सिथ्ला गेजेराव लांनानै खामफ्लायजों गामबारि बिफांनि खामफ्लायजों आथिं न'खरनि सासे सुबुङा आथिं सुना होयो आरो हाबाखौ बोराय बाथौनि सिगाङाव खुंनाय जायो जानायनि बेलायाव फिसा हाबायाव बारा बिदि जानाय मोजां मोना बेदरा बाराद्राय एगेल बेगेल जाया बेदरा मोनसे बा मोननैल' जायो अमा जायैफोरनो दाउ आरो दाउ जायैफोरनि अमा बा ना बिदि बानायनाय जायो जायफोर बेदर जाया बिसोरनि थाखाय पनिरखौ बानायना होनाय जायो हाबा फिसायाव आरो हिनजाव गोदान लागोआव थांनाय बेलायाव आथिमंगल हैनांगौ जायो जायखौ हिनजावनि न'खराव बिदिनो हाबा बादि खुंनाय जायो बेखौ आथिमंगल बुङो जायखौ हिनजावनि न'खराव बिखौ हाबा बादि खालामनाय जायो जा हिनजावनि न'खराव जा आथिमंगलाव सुबुंफोरा अननायजों बा जाथि खुरमाफोरा होफैनाय माल माथा देक्सिफोरखौ हिनजाव गोदान जायगानिफ्राय हौवा गोदान जायगायाव लाबोनांगौ जायो आरो बर' हारियाव मोनसे हाबा दंबावो बे हाबाखौ बुङो हाथासुनि जायखौ खम सम आरो खम बेसेनैनो बानायनाय जायो बिखौ जों मन्दिरफोराव रांनि आंखालाव मन्दिराव बेफोराव बानायनाय जायो जायफोर न'खरा गैजायै गैजाद्रायै बेफोरबादि सुबुङा उफाय गैयिलाय हाथासुनि जुलि खालामनांगौ जायो